हम बुनाइ नहि बेसी आबै है हमरा सिलाइ सिलाइ हम कयने छलहुॅं जाहिमे कि सूट बिना हम सिखे सीखने अपने से हाथ से काटिके बनेलहुॅं आओर ओहिमे हमरा कॉलर बनेनाइ दिक्कत भऽ गेल छल ताहि पर भी हम एगो कपड़ा खराब भेल दोसर कपड़ा खराब भेल तेसरमे जाके हम ओकरा अच्छा से सीखलहुॅं बनेलहुॅं आओर अखन हम बहुत अच्छा से कॉलर बला सूट कॉलर बला ब्लाउज बना लै छी एकरा मे हम आब बहुत अच्छा से बहुत अच्छा से परिपूर्ण भऽ चुकल छै